सासे आबादारिया जिब जुनार फिसियोबा जेरै मासे अमाया गिदिर जाना थैयोब्ला बिसिबां लस जायो आरो मासे मोसौआ जेरै दैज्लां समाव हाल एवनांगौ समाव बे मोसौआ माबा मोनसे बेमार जाना थायोबा आबादारिनि थाखाय गोबां खहाथ' जाखायो उफाय गैया बेनि थाखायबो खाथियाव थानाय भेतेनारिफोरनिफ्राय डक्टर लिंहरना बिजि एबा मुलि होनांगौ जायो बिनि गेजेबावबो जुदि मोसौआ मोजां जायाब्ला बा न'आव फिसिनाय अमाया बेमाराव गोग्लैना मोजां जायाबाथ' गोबां खस्थ' भुगिना थानांगौ जायो उफाय गैया गामियाव थानाय जेरै दाथ' दैज्लां बोथोर मोसौ मोसा खानो थाखाय जायगानिबो गोबां दिगदार आरो अखा हाबाय थानाय बेनि जाउनाव अबेबा मासे मोसौफोर बेमारि दङबाथ' जोबोद खस्थ' आरो जेरै अमा बेमार जायोब्ला अमायाथ' थैखायो थाखाया बेनि थाखायबो सासे आबादारिया खस्थ' भुगिनांगौ जायो उफाय गैया बेनि थाखाय खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो गोदान बायना नेक्स बोसोरनि थाखाय खस्थ'यै सहायना थानांगौ जायो